دیہات میں کھیلے جانے والے کھیل بہت سارے ہیں جو لوگ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں وہ بنا کپڑوں کے گھوم رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں مطلب بہت سارے ان کو کنچے کھیلنا کرکٹ کھیلنا اور ایک دوسرے کو مارنا پکڑم پکڑائی ایوری تھنک بہت سارے کھیل ہوتے ہیں گاؤں میں غلیل سے غلیل بنا کے اس کو کسی جانور پر مارنا یا کسی کے مار دینا سب چیزیں تو میں کرکٹ پہ بات کرتا ہوں کرکٹ کھیلتے ہیں گاؤں والے لوگ ایک بلہ لے كے اور مطلب ان کی ایک ہی بال ہوتی ہے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا اپمائر ہوتا ہے نا ان کی وکٹ ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا بس وہ ایسے کھیلتے ہیں باری باری اور کھیل کے ہٹ جاتے ہیں